जेह्ड़ी साढ़ी नमीं साढ़ी जनरेशन ऐ ओह्दे पर एह् ऐ कि अजकल ओह् जेह्ड़े बड़े घट्ट मतलब कि अपने घरै बिच गै केईं लोक गै बड़े घट्ठ इं'या बोलदे न ठीक ऐ ओह् बोलने ई चाहिदी जरूरी ऐ कि अपने जगतें गी खुद बंदा सखाई सकदा ठीक ऐ एह् अपने जगतें गी एह् निं कि छोटे होंदे गै हिंदी ते चलो राश्ट्र भाशा ऐ साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी अपनी इक्क मतलब की जम्मू दी जेएंडके दी स्टेट दी अपनी इक्क अपनी जेह्ड़ी डोगरी भाशा अपने बच्चें गी कन्नै कन्नै ओह् ते सखाओ सखाओ तुस हिंदी पर एह्बी आनी चाहिदी ते अज्जकल दे जि'यां बच्चे न साढ़े उ'नेंगी एह् चीज़ा दा कुछ निं पता ऐ ते मतलब की साढ़े डोगरे केईं बर्ड ऐसे न के बोलदे बी हैन ते नेईं पता लगदा ऐ ते एह् डिपेंड होई जंदा मतलब पूरा होई जंदा घरें आह्लें पर घरें आह्लें एह् चीज़ अपने जागतें गी सनानी चाहिदी के बजह अस ते पैह्लें एह् इक्क साढ़ी भाशा ते अस इसी मतलब कि बोलदे हे इयां इयां साढ़े कम्म होंदे हे पैह्लैं कम्म होंदे हे पैह्लें तुस लाई लैओ कि पैह्लें साढ़े इक्क जि'यां कि कोई ब्याह् गै होंदा हा ते ब्य़ाह च होंदा हा घरै दा चाऽ होंदा हा बंदे गी ते देसी अपने ड्हान बगैरा कड्ढने ते ओह्दे पर खाना बनाना जागत् बी कन्नै शौक शौक कन्नै केह् करदे हे के मतलब उनेंगी बड़ा शौक होंदा हा मतलब आपूं कड्ढने ठीक ऐ बोलडू पकड़ियै लेइयै आपूं गै कड्ढने शुरू होने अच्छा दूआ नंबर लकड़ियां बनाइयै आह्ननियां ओह्दे उप्पर केह् करदे हे के खाना सारा जेह्का ओह्दे उत्थें आ करदे हे ते मतलब सारे इक्क ते जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी भाशा कन्नै कन्नै गै सारा कम्म गै होंदा हा अज्ज लोग ओह्दे उत्थै घट्ट मतलब की ध्यान देआ दे न ध्यान देना बड़ा जरूरी ऐ बड़ा जरूरी एह् ऐ की जेह्ड़े साढ़े पराने लोक न उ'नें गै थोह्ड़ा बहुत भामें अपने बच्चें गी किश सखाओ ठीक ऐ अपने कन्नै कन्नै जि'यां किश इक्क चलो राश्ट्री भाशा कन्नै कन्नै अपनी जेह्ड़ी डोगरी अपनी जेएंडके दी डोगरी डोगरें लोकें दी साढ़ी ठीक ऐ ओह्बी कन्नै कन्नै दस्सना जरूरी होंदी ऐ जरूरी एह् तां बनी जंदी जादा की उनेंगी एह् कदें बी समझ निं आना चाहिदी की साढ़े जेह्ड़े बड्डे बजुर्ग लोक न उं'दी कोई गल्ल बात जां कुछ एह् समझ सोच ते होना चाहिदी की चलो कुछ बाज मारने कन्नै केह्ड़े तरीके कन्नै बोलना कि'यां बोलना केह् आक्खां इन्ना कुछ केह् आक्खो जि'यां अज्ज दे साढ़े बजुर्ग आक्खो बड़े पराने न ओह् अजकल दे जेह्ड़े बच्चे न हिंदी बोलने आह्ले उनेंगी कोई बाज़ मारनी होऐ ओह् अगर आखदे की बच्चा इद्धर आयां कोई गल्ल सुनेआं ते अग्गै जवाब केह् औंदा क्या बात सुननी ऐ मतलब कि हिंदी गै यूज़ करनी डोगरी दा कुछ निं पता इस गल्ला जादै कोला जादै आपूं गै एह् ध्यान देना चाहिदा अपने गै परिवार दे जेह्ड़े बंदे न ओह् उ'नेंगी अपने बच्चें गी एह् सखाना बी जरूरी ऐ कि एह् तुस सिखागे एह् सिखागे ते तां गै साढ़ा इक्क डोगरें दा नांऽ रौह्ना आं ते तां गै इक्क साढ़ी डोगरी भाशा इक्क मन्नी परमन्नी दी जेह्ड़ी इक्क भाशा एह् चलदी रौह्नी ठीक ऐ ते अज्ज बी इक्क बड़ी शान ऐ डोगरी दी अगर दिक्खेआ जा बाकी लोक एह् जेहियां साढ़े जेएंडके बिच इंटर होंदे न ते ओह्बी एह् दिखदे न ते सोचदे न की नेईं यार एह् कु'न न भी डोगरे न ते एह् केईं बारी भाशा असेंगी गै पुछदे न की भाई की एह् थुहाड़ी डोगरी भाशा कि एह् तुस डोगरी बोल्ला दे ओ ते अस जेल्लै बोल्ला ने होन्ने आं ते आपस बिच गल्ल करा ने होन्ने आं बाह्र स्टेट दा कोई बंदा साढ़े इत्थै आए दा होंदा ते ओह् असेंगी एह् पुछदा कि एह् केह्ड़ी भाशा ऐ की तुस डोगरी बोल्ला दे जां पंजाबी बोल्ला दे केह्ड़ी बोल्ला दे तुस ते अस बी उनेंगी सनान्ने होन्नने कि एह् साढ़ी जेह्ड़ी इद्धरे दी साढ़ी इक्क

ते एह् साढ़ी इक्क अच्छी भाशा ऐ इसी गै इं'या लोकें जादै कोला जादै फैलाना चाहिदा ठीक